मैं पैसा कमाने के लिए और छोटे बच्चों को कक्षा एक से कक्षा दस के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ और यह करियर चुनने का निर्णय मैंने तब लिया जब मैं कक्षा बारहवीं मे था और मेरे पास पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था क्योंकि मेरा मन पढ़ाई को छोड़कर किसी अन्य कामों मे बिल्कुल नहीं था और मुझे कोई ऐसा दूसरा काम आता भी नहीं था जिससे मैं पैसा कमा सकूँ यही एक ऐसा तरीका था जिससे मैं खुद भी पढ़ सकता था और छोटे बच्चों को पढ़ा भी सकता था और पैसा कमा के मैं अपनी जरूरतों को पूरा भी कर सकता था